आइ काल्हि के समयमे विज्ञापन के जरिया सॅं आदमी दोसर लोक सब तक अपन बात के पहुॅंचा सकैया जे कि बहुत आसान रास्ता होइ छै अरे विज्ञापन जॅं नीक सॅं हुए तऽ आदमी के दिमाग पर बहुत प्रभाव डालै छै ओ ताहि दुआरे विज्ञापन एकटा बहुत बेहतरीन तरीका भेलै अपन बात पहुॅंचाबै के संगे संग विज्ञापन अगर अहाँ पीढ़ी पर जी तऽ एकर बाते अलग होइ छै ओ लोक सब जे देखै छै ओकरा दिमाग पर बहुत बढ़िऑं प्रभाव दै छै